हाँ हेलो कलु अहाँ के दोकान में हमरा सोना लेन आए थे ता की रेट में बेचे थिए

हाँ तो आप मतलब यह सब बेचते हैं तो मतलब उसका रेट कैसे लगेगा मला आप जो सोना चाँदी बेचते हैं तो सोना कितना रुपया भरी देते हैं

अच्छा मतलब सोना चाँदी आपका अच्छा है न

आपका सोना चाँदी अच्छा है न तो आपको दिखाना है हम आपके दुकान पर आ रहे हैं देख सकते हैं न तो ठीक है तो अच्छा सामान दीजिए तो हम ले लेंगे

ठीक है तो बार है